हांवेन शूज ओर्डर केले आनी ते घालून चलपाक आनी धांवपाक सुरवात केली ती चलताना धांवताना इतलें ते सारकें लायट आसलें शूज की म्हाका घातलां म्हणून सुद्दां कळूंक ना ते शूज आनी हे शूज ह्या रेटीन खुबशें बरें आहा आनी हे सगल्यांकून बरें शूज जावन आसा आनी ह्या प्रायजान हे शूज मेळपाक कठीन आनी हे सगळ्यांत नंबर वन वर्ल्डान आसात हे शूज